हैलो अंजी अंजी आं नमस्ते जी अंजी अंजी अंजी अच्छा अच्छा तुस ओह् बोल्ला दे अच्छा जी नेईं नेईं थुआढ़ी लाई दी अज्ज ऐ जियां पैसे औङन ते थुआढ़ा कम्म स्टार्ट करी ओड़ना असें अंजी नेईं आं समझा नै अस पर जियां अर्जी दित्ती दी नि जियां पैसा औग ना ते असें थुआढ़ा कम्म स्टार्ट करी ओड़ना अंजी